علاقے میں لوگ مذہبی چھٹیاں اور رسومات بہت جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں جو بھی رسومات ہوتے ہیں ہر رسم کے دن کچھ نہ کچھ پروگرام ہوتا ہے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے اور میلے وغیرہ بھی لگتے ہیں تو اس طرح علاقے کے لوگ مذہبی چھٹیاں اور رسومات ادا کرتے ہیں جیسے کہ آپ عید کا دن لے لیں یہ ایک مذہبی تہوار کا دن ہے اور اس دن ہر جگہ چھٹی رہتی ہے اس دن لوگ خاص کر مسلمانوں کے گھروں میں سوئیاں پکائی جاتی ہیں اور لوگ خوشی سے ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں عید کے دن کی مبارک باد دیتے ہیں اسی طرح لوگ مذہبی چھٹیاں خوشیوں کے ساتھ مناتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر کھاتے پیتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹتے ہیں